जय झूलेलाल अॼ जी बैंकिंग व्यवस्था ऐं पहिरों जी बैंकिंग व्यवस्था में जमीन आसमान जो अंतर आहे इन्हनि ॿिन्ही जे बदिलाउ में ताल मेल वेठाइण त ॾाढो मुश्किलु आहे पहिरियों वञी करे लाइन में लॻिणो पवंदो हुओ जंहिंजे करे पर्चियूं भरे करे कर घंटा घंटा लाइनुनि में बीहो उन ई खां पोइ बि नम्बर आहियो न आहियो लंच टाइम थी वियो परेशानी आई हाणे त बसि घरु वेठे ई ऑनलाइन कयो सभु परेशानियूं पंहिंजे पाण ई हल थी वेंदियूं आहिनि पर थोरो सम्झण में अञा बि मुश्किलु थींदी आहे उहा बि धीरे धीरे मुश्किलु हल थी वेंदी जय झूलेलाल धन्यवाद